खेल खलने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आर्थिक सामाजिक या मानसिक तीनों प्रकार का विकास होता है खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और खेल के द्वारा आपसी सहयोग की भावना जागृत होती है क्योंकि खेल कई प्रकार के होते हैं जैसे एकदली और बहुदली यदि बहुदली खेल खेले जाते हैं तो उससे किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करके हम एक कार्य करते हैं उसकी भावना जागृत होती है उसके द्वारा हम एक दूसरे की मदद किस प्रकार करें वह किस प्रकार मुसीबत में हम एक दूसरे की सहायता करें उसका ज्ञान हमें होता है इसलिए हमारे जीवन में खेलों का कही महत्व है और खेल खेल के द्वारा छे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनका इसी प्रकार विकास होता है इसलिए हमारे जीवन में खेलों का विशेष महत्व है और खेल खेल के द्वारा ही व्यक्ति का शारीरिक मानसिक विकास भी होता है और इसके द्वारा भी जो हैं तनाव से मुक्त होते हैं इसलिए खेल ज़रूरी हे खेल से हमारा आर्थिक विकास भी होता है सामाजिक विकास भी होता है और साथ ही साथ सामाजिक एवं शारीरिक विकास भी होता है इसके द्वारा हमारे शरीर में होनेवाले कई प्रकार के रोग से मुक्ति मिल जाती है इसलिए हमारे जीवन में खेलों का विशेष महत्व है वह किस प्रकार हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं वह हम खेल के द्वारा ही सीखते हैं अर्थात खेल खेलना हमारे विशेष महत्व होता है हम कई बार हमारे या समय समय पर हम प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं जिसके द्वारा खेल का महत्व बताया जाता है कि खेल खेलने से क्या महत्व होता है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है खेल इसलिए हमें खेल खेलना चाहिए खेल के द्वारा हम एक दूसरे के संपर्क से जुड़ते हैं और संपर्क में जुड़ने से हमारा एक दूसरे से परिचय बढ़ता है अर्थात इसी प्रकार खेल खेलने से ग्रामीण लोगों को कई प्रकार का विकास होता है उनमें कार्य करने की क्षमता बढ़ती है एवं वे तनाव से मुक्त होते हैं अर्थात स्मरण शक्ति भी बढ़ती है इसलिए हमें खेल खेलना चाहिए क्योंकि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है